अ नोंथां

अ बे बे गामियाथ' बेथ' दतमा औ औ मा नों दा अफाय थांगोन दतमा थुलुंगाफुरि अ बे नैबे दा नों आंनाव सोंनाय बायदि दतमा सारियालिनो जोंनि गामि माने दतमा बाजारा बै ब्रिजखौ बारनानै हा बे ब्रिजखौ बारबानो बे बाजारानो दतमा बाजार औ औ नोंथाङा अबेनिफ्राय फैदों अहह दे बे दतमा बे बाजारनि सिदा थांनानै मोनसे ओरै लेफ्ट साइडजों मोनसे टार्निं मोनगोन पुलिस पयेन्ट सेराव हा बे पुलिस पयेन्टजों थांनानै एसे माने दुइस' मिटारसो जानथाइयाव बिनि ओरै एसे राइट साइडावनो जायो थुलुंगाफुरि गेट लिरनाय दंखायो बे थुलुंगाफुरि गेटावनो बेनो थुलुंगाफुरि उम ओमफ्राय इउएन स्कुलाबो बेनो औ औ औ नोंथाङा जुदि दा गोनो गोथो मोनबा आंनाव कन्टेक्ट खालामनो हागोन आंनि नाम्बारखौ ला दे औ नाइन सिक्स सेबेन ओइत फाइब दाबल थ्रि जिर' थ्रि वान दे दे दे दे आदा दे उम दे